हाँ हमारे यहाँ बिजली की आज़ीविका बिजली पर निर्धारित है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग सब कुछ काम बिजली से होता है जैसे कि हमारे यहाँ आटा पीसन पीसने वाले लोग भी बिजली पर ही आधारित हैं अगर बिजली नहीं आती है तो उन्हें हम लोग को खाने पीने मतलब खाने का आटा नहीं मिल पाएगा और लगभग हमारे यहाँ किसानी भी उसी पर निर्भर है अगर नहीं आती है बिजली तो हमारे यहाँ फ़सलें सूख जाएँगी हमारे जीवन में बिजली बहुत ही अति आवश्यक है क्योंकि बिजली नहीं रहने से हम लोग को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर बिजली नहीं आ आएगी तो हम लोग जैसे कि घर पर इनो इन्वर्टर न होने के कारण हम लोग का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे कि हम लोग के पास लैपटॉप चार्ज करने इत्यादि चार्ज करने या मोबाइल चार्ज करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और हमारे यहाँ कितने कितने लोगों के पास इन्वर्टर है कितने लोग के पास नहीं जिनके पास नहीं है उन उनका गर्मी गर्मी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है

गर्मी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जैसे कि आज कल बैटरी की गाड़ियाँ इत्यादि चलने लगी हैं तो अब जब हमारा इसे इस बिजली न आने के कारण हमारा वाहन भी चार्ज नहीं हो पाता है जिससे कि हमें कहीं आने जाने में कठिनाई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बिज बिजली न आने के कारण हम लोग लग लगभग आजकल सबके पास सबमर्सिबल हुए हैं तो लगभग सब लोग पानी पानी भी लगभग बिजली के पर ही डिपेन्ड करता है और अगर अगर नहीं बिजली आती है तो लगभग पानी पानी की भी किल्लत बहुत ज़्यादा होने लगती है और हम लोग के एक हम लोग के गाँव क्षेत्र में एक किसानी पूरा बिजली पर रही है पर ही निर्भर है अगर बिजली नहीं आती है तो हमारे किसान भाइयों हमारे किसान भाइयों की फ़सल फ़सलों काे बहुत दिक्कत आती है जिससे कि हमार हमारी फ़सल सूखने लगती है और किसान हमारे किसानों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है और हम लोगों को चारा चारा वालने के लिए भी यूज़ होती है बिजली मोटर मोटर बिजली न आने से मोटर उसका यूज़ नहीं हो पाता है जिससे कि किसान भाइयों को खुद खुद बहुत कठिनाई कठिनाइयों कठिनाइयों को देखना पड़ता है